बिहारके अन्ये जिला जकाँ हमर गृहजिलाके सेहो हालत छै मुख्य स्रोत निश्चित रूपसँ कृषि छै आओर जेकि आब नीचा मुँहें छै ओकर बाद उद्योगके दृष्टिसँ काफी उन्नत रहल करै ई बहुत रास मील सब रहै जे कि बन्द भऽ गेलै ध्वस्त भऽ गेलै तैं ओ ओ आब काजक नहि छै स्वरोजगारोके स्थिति बहुत नीक नहि छै सरकारी सहयोग नहि ढङ्गसँ भेट पबै छै आओर लोकमे स्वरोजगारके लेल बहुत नीक एखन तक मानसिकतो नहि निर्मित भऽ सकलैए तखन रहि कऽ एकटा बचि जाइ छै सरकारी नौकरी आओर निजी नौकरी जे सरकारी नौकरीके अपन एकटा अलग स्वैग छै अपन अपील छै तऽ लोक ओइ लेल प्रयासरत रहैए लेकिन ओकर तादात कम छै लोकक प्रतिशत कम छै तऽ लोक मजबूरन मे निजी नौकरी दिस जाइए जाहिमे कि पर्याप्त शोषण छै आओर तऽ खूब बेरोजगारी छै अइमे कुनू दू राय नहि छै जे जे सम्पूर्ण प्रदेशके हालत छै सएह हमर गृहजिलाक सेहो हालत छै